जोंनोथ' बर' मानसिया दा आबाद मावनायाव बिदिनो खासिया बबेहाय सोलियो होनब्ला खासिया जोंनो माइ हानायाव सोलियो बिदिनो गय हाख्लायनाय मानायफोराव सोलियो बिदिनो आरो सिखायाबो बिदिनो जोंनि दालाइ दाननाय हानाय बन दानस'नाय बिदिनो माबा माबि दानलाबायनायाव सोलिबाय खदालाबो बिदिनो दुब्लियाव आबाद खालामनायाव आलि थेनायाव सोलिबाय बिदिनो आलि खोनाय आलि दाननाय बिदिनो सोलिजोबो आरो खदालाबो ओरै माबायाबो बिदिनो सिखा दाबाफोराबो जों सिखा दाबा नङाब्ला जाया मैगं हानानैसो मैगं हानानै जों माबानानै दाबाजों बिदिनो दाबा सिखा नङाब्ला जों आबादखौ मावनानै जानो हाया आरो माने बिदिनो नांगोलफोरजों एवो बिदिनो मै गारि थाब्ला बिदिनो गारिजों जों माइ बजा रोगायो माइ रोगायो गय रोगायो बिदिनो आबाद मावनानै जायो आरो गारिजों थिखोना रोगानानै बोनानै लाङो हाथाइफोराव फानहैब्ला बिदिनो गारिजों लांबाय बहाबाफोर लांनांगौब्लाबो बिदिनो मैसो गारि मोसौ गारिफोरजों लांबाय बिदिनो फानहैनानै मानाय न'निफ्राय दुब्लिनिफ्राय लाबोनाय न'आवबोथ' नों गारि नांगौना हाथायाव लांब्लाबो गारि नांगौ बे मैसो मोसौ गारिया बेहाय सोलिहैबाय आरो दा दाबा सिखाफोराबो बिदिनो मैगं हानायाव सोलिबाय माबाफ्रा बिदिनो सिखाफोराबो गन दानस'नाय बन दानस'नाय बेफोराव सोलिबाय रुवाया बिदिनो बन सिननायाव सोलिबाय बेरा दोनाय मानाय बेफोराव सोलिबाय बिदिनो सोलिबाय आरो बिदि सिखा रुवानि खामानिया